मुंहिंजी पसंदि सभिनी खां वधीक साहित्य किताबनि में आहे जेके जीअं त डॉक्टर कमला गोकलाणीअ जा किताब कबीर वाणी इज़हारु नज़रसानी तू न अकेली साओ थियलु गाहु अदबी नसरत सुरेश बबलाणीअ किताब हरी हिमथाणी डॉक्टर ॼेठो लालवानीअ किताब वेझराईअ में मां पढ़ियो ॿनी जेको मूंखे तमामु सुठो लॻो उन खां सवाइ मां हिंदी किताबनि में देवदत शर्मा जा किताब पढ़ंदी आहियां जेके धार्मिक किताब आहिनि उहे सभु पढ़ंदी आहियां घर में मुंहिंजे गुरु ग्रंथ साहब रखियलु आहे उहे मां रोज़ु पढ़ंदी आहियां ऐं उन खां सवाइ मूंखे ॿिया बि धर्म धार्मिक किताब घणेई किताब मुंहिंजा पढ़ियल आहिनि अहिड़ी तरह मूंखे साहित्यक किताब ऐं धार्मिक किताब तमामु घणा वणंदा आहिनि